دریائیں تب اور اب میں بدلاؤ پہلے کے سمئے پانی ندی تالاب کنویں سے آتا تھا اب پانی جل بورڈ دوارا نالوں تتھا ٹینکروں سے ہینڈ پمپوں سے بورنگ کے پائپ دوارا آتا ہے ندی کے پاس جنگل گھنا تھا یہاں تک کہ دھوپ کی کرنیں دھرتی تک نہیں پہنچ پاتی تھیں وہ جنگل بہت ڈراونا بھی تھا ہر اور سے جھینگروں کی آواز جانوروں کی آواز گونجتی تھی اب جانور بھی اتنے نہیں رہے اور پرتھوی پر پیڑ بھی نہیں بچے جب بارش پڑتی ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے اور پہاڑ بھی دکھنے لگتے ہیں کھیت بہت ضروری ہیں کسان ان سے ہی اپنا گھر چلاتے ہیں پہلے کھیت میں جو اناج اگتا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی اور اب کم ہو گئی پرتھوی کی سطح کے ستر پرتیشت سے ادھک چھیتر میں وسترت کا ایک ستت نکائے ہے پرتھوی کے اوپر سطح پر موٹے مدھیم باریک کاربنک اور کاربنک ورنوں کو مٹی کہا جاتا ہے جب پرتھوی سورج کی طرف گھومتی ہے تو اس سمئے زیادہ دھوپ آتی ہے جس کارن گرمی ہوتی ہے اور جب سورج کے وپریت جاتی ہے تو سردی پڑنے لگتی ہے